आं मिथिंगायारि सावगारिखौ आखिनो मोजां मोनो लाइक बबेबा जायगायावहाय दावबायहैबाय बे जायगाखौनो आं आखिनो थाखाय मोजां मोनो ओ बिदिनो सम सम स्टिल लाइफबो खालामो स्टिल लाइफ होनोब्ला जों ओ बबेबा मोनसेखौ सावगारि एबा ओ मोखथांखौनो आखिफिननायखौनो जों ओ स्टिल लाइफ होनना बुङो आरो बिदिनो आं बांसिन मिथिंगायारि सावगारिखौनो आखियो